हाँ हेलो नमस्कार नमस्कार बोलिए अच्छा अच्छा हाँ हाँ है तो बहुत बढ़ियाँ बढ़ियाँ जगह हम भी वही कॉन्ट्रैक्ट डीलर ही हैं हम भी इसी माध्यम से आए हुए हें तो हमको बताया गया था कि जो आएंगी यात्री आपको बताइएगा सबको हाँ अच्छा अच्छा जगह काहाँ पर मधेपुरा जाना चाहते हैं सहरसा हाँ हाँ मधेपुरा में भी हे कृष्णा मंदिर है बहुत अच्छा है वहाँ पर और सहरसा में भी है मतलब है वहाँ पर बहुत अच्छा जगह है हाँ लगभग वही किराया जो है लगभग बस से आपको बस से आपको आने और जाने का किराया लगभग वही दो सौ के आसपास और ऑटो से हाँ ऑटो से आपको जाने का किराया आने जाने का लगभग तीन सौ या साढ़े तीन सौ के आस पास लग जाएगा अगर आप वहाँ पर रूम लीजिएगा आप अगर रूम लीजिएगा अब ए सी वाला रूम लीजिएगा तो आप उसको उसमें ज़्यादे पड़ेगा और नॉन ए सी वाला लीजिएगा तो उसमें कम पड़ेगा अ तो रहिएगा अच्छा हाँ घूम कर सिर्फ आप जाना चाहते ठहरिएगा नहीं क्या

हाँ हाँ

हँ ऐसे तो ठीक है हाँ मधेपुरा भी है अच्छा लोकल में मधेपुरा सहरसा ही अच्छा रहेगा ओ उसके अलावा आपको फिर ये आपको जोगबनी भी हो गया बहुत अच्छा बना है वहाँ पर एक ठो रेस्टोरेंट बना है हाँ जोगबनी में बहुत बड़ा पार्क बना है वो वाटर पार्क वो भी अच्छे घूमने का जगह है हाँ हाँ बहुत अच्छे जगह वहाँ भी बना है आपको वहाँ भी जो है लगभग ट्रेन से भी आप सफर कर सकते हैं वहाँ पर जोगबनी वही आपको ट्रेन से लगभग में आने जाने का ट्रेन से लगभग में ढाई सौ के आसपास ट्रेन में आने जाने का ढाई सौ के लगभग में आपको किराया लग जा नहीं आपको ये ट्रेन का आपको मुरलीगंज से पकड़ना पड़ेगा ट्रेन का वहीं से सफर है हाँ मुरलीगंज हाँ बस से तो आप बहुत ज़्यादे खर्च हो जाएंगे आपको बस से ज़्यादे पड़ जाएगा आपको ट्रेन का सुविधा है डायरेक्ट यहाँ से मुरलीगंज जाइए मुरलीगंज से फिर वहाँ पूर्णियाँ उतर जाइए पूर्णियाँ से आज से वहाँ पे कोई ट्रेन बदल कर आराम से जोगबनी चल जाइए वहाँ पर आपको किराया भी कम लग जाएंगे आप मस्त घूम कर भी चले आ जाएंगे फ्री में वहाँ से हँ ठीक है आपको बताने के लिए धन्यवाद